पैह्ली डेट ऐ पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताती पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली च जेह्ड़ा ऐ साढ़ा देश आजाद होआ हा अंग्रेज इत्थै रूल करदे हे ते ओह्दे च मतलब कि फ्ही ओह् चली गे उ'नें साढ़ा देश जेह्ड़ा ऐ आजाद होई गेआ हा उन्नी सौ संताली बिच अग्गें छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् छब्बी जनवरी उन्नी सौ पंजाह् बिच जेह्ड़ा ऐ साढ़ा देश इच जि'नें बी कानून जेह्ड़े हे ओह् सारे लागू कीते गे भी ऐ दो अक्तूबर ठारां सौ न्हत्तर दो अक्तूबर ठारां सौ न्हत्तर च जेह्ड़ा ऐ गांधी जयंती गांधी दा महात्मां गांधी हे उं'दा जन्म होआ हा देश दा पैह्ला प्रधानमंत्री भी अग्गें ऐ त्रीह् जनवरी उन्नी सौ अडताली त्रीह् जनवरी उन्नी सौ अडताली बिच ओह्दी डैथ होई ही दो ज्हार चार च जेह्ड़ा ऐ साढ़ी डोगरी भाशा जेह्ड़ी ओह् संविधान बिच लागू कीती गेई ही संविधान बिच ओह्दे कोला पैंह्ले होर बी भाशा हिंदी बोलदे हे लोग इंग्लिश बोलदे हे अंग्रेजी जेह्ड़ी संस्कृति जेह्ड़ी ऐ ओह् बड़ी बड़ी परानी ऐ सारें कोला पैह्लें जेह्ड़ी भाशा ऐ ते ओह् संस्कृत बोल्ली जंदी ही ओह्दे बाद च सारियां भाशा जेह्ड़ियां ओह्दे बाद आई दियां न बाकी संविधान बिच जेह्ड़ी ऐ ओह् दो चार बिच साढ़ी डोगरी आई दो ज्हार चार बिच आई